मैं बच्चे को स्वच्छ जगह रखने के लिए कई चीज़ें होती हैं जैसे आज कल आते है डिटॉल हो गया तो इनसे हम अब पहले तो हमें अपना घर पहले भी कुछ साफ सुथरा रखना है जैसे कि झाड़ू पोंछा अच्छे से करना हैं अपने हाथों को बार बार अच्छे से धुलना है या फिर जो हम यूज कर रहे हैं अपने हाथों को स्वच्छ करने के लिए वह उच्चतम अच्छा हो है न तो हमको ये करना है और जहाँ वो खेल रहा हो उसके कपड़ों को साफ करना उसके टॉय को साफ करना जिस बॉटल से वो दूध पी रहा है उस बॉटल को हमें गर्म पानी से धुलना उसके जो निप्पल को धुलते हैं अपन न गर्म पानी से धुलना बार बार अपने हाथों को धुलकर ही अपने शिशु को स्पर्श करना या फिर उसका कुछ काम करना जिससे हमारा जो शिशु है वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ और स्वच्छ स्थान पे रहने कि वजह से उसकी हेल्थ बहुत ही अच्छी होगी तो जैसा आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा तो फिर हमें ऐसे ही अपने शिशु को स्वच्छ जगह पर रखती हूँ बार बार अपने हाथ धुलती हूँ ठीक है